आईए है मेरे पास जो गुलाबजामुन दे देंगे आपको रसगुल्ले भी हैं रस भरी हुई मिठाई है मेरे पास और जामुन भी है छेना भी है लड्डू भी है मोती चु मोती चूर भी लड्डू है कौन सी मिठाई चाहिए गुलाब जामुन दो सौ रुपये किलो है जी नहीं कम नहीं है छेने एक सौ अस्सी

और है रसभरी है तो मेरे यहाँ ढाई सौ रुपये किलो है

ले जाईए जामुन चलो दस के जी आपको चाहिए तो मैं कुछ कम कर दूँगी आपके लिए बट किसी को बताना नहीं कि उनकी दुकान से मैं इतने सस्ते लाए थी हाँ तो मैं बीस रुपये आपको डिस्काउंट कर देंगे हाँ ऐ एक के यह बीस रुपये करेंगे दो सौ रुपये डिस्काउंट होगा कम है क्या छेना एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी है छेना सत्तर लगा देंगे देखिए बहन जी न मिठाई बनाने में मै मैटेरियल लगती है ठीक है तो मेरे को दूध भी इतना महँगा है खोया जलाने बनाते है चीनी इतनी महँगी है देख रही हैं तो मैं आपके लिए कम कितना कर दूँ बोला मैं एक सौ अस्सी दस रुपये पर पर के जी पर दस रुपये कम कर देंगे तो कितना नहीं ठीक है तो मेरे ही दुकान से लेती हैं तभी मैं आपको दस रुपये डिस्काउंट कर दिया नहीं दूसरा कोई होता तो मैं पूरा का पूरा लेती न उनसे

हाँ मेरे पास दोना पर्याप्त है दे देंगे आपको हाँ ग्लास भी है मेरे पास दोना भी है आपको जो भी समान चाहिए सब मिल जाएगा आपको हाँ नमकीन भी है केक भी है

भेज दीजिए अरे आप मेरे को इनन् इनफार्मेशन दे रही हैं तो मैं आऊँगी साद मेरे को तो पार्टी अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है ठीक है भेजिए हाँ हाँ भेज दीजिए